लगैया एहन दिन दसो दिन लगैया जे केना बीत जाइए ओकर कोनो तऽ पते नहि चलैया पहिले दिनसँ एहन रमन चमन रहै छै हमरा आरके गाँवमे जेकि बगलेमे होइए हमरा आरके दुर्गा पूजासँ एते मस्त लागल शहनाइ ढोल पिपही प्लस शामके समयमे जे आरती होइए ओइमे जे भीड़ जुटैए ओकर कोनो जबाब नहि कहल जाय एते भीड़ रहै छै एते भीड़ रहै छै ओकर एते मस्त लागै छै हमरा आरके देखैमे मन होइए दसो दिन एहने सब दिन समय रहितै जेहन दस दिन रहैया दुर्गा पूजामे दुर्गा पूजामे संध्या कालीन जे प्रार्थना होइया ओइमे तऽ बहुत सुन्दर लागि रहल यऽ हमरा आरके आओर हमरा आरके दुर्गा पूजा होली तहन सरस्वती पूजा काली पूजा तरह तरहके पाबनि मनायल जाइए एखन एहि बीचमे सरस्वती पूजा सेहो आबैवला यऽ सरस्वती पूजामे सब लड़िका सब मिलिकऽ अपन सबसँ चन्दा एकत्रित करैय ओहिके बाद एगो सरस्वती जीके माँके प्रतिमाके खरीदकऽ आनल जाइए हुनका पूजा अपन करैय आओर अइ बीचमे एते मस्त सब काम करैय तकर कोनो जबाब नहि छै एहि बीच बाइस तारीख कऽ हमरा गाँवके बगलेमे राम भगवानके आयोजन सेहो भेलै हन किएक कि प्राण प्रतिष्ठा यानि अयोध्यामे पड़तै एनि एम्हरो गाँवमे एन्नि एकदम भागवत गीता आओर आइ गेल छलहुँ हम खूब मस्तसँ मेला आर लागल एखनेसँ आओर मेलामे तरह तरहके झूला आर आयल आओर बहुत भाड़ी यज्ञ आर भए रहल यऽ एतऽ एते सुन्दर भऽ रहल यऽ तकर कोनो जबाव नहि छै आओर कनि दिनक बाद होली सेहो आयत हमरा आरके जब होलीमे सब आदमी एकदम पहिले तऽ सुबह सुबह सब आदमी खेल लै छलियै आब तऽ कनि पैघ भऽ गेली पैघ भऽ गेलियै तऽ सब आदमी मिलकऽ होलीमे सबसँ पहिले अपन घरपर खाना खा लै छै खाना खयलाके बाद सब आदमी एक जुट भऽ कऽ होली खेलै छी आओर उ एकदम डिजाइनके खूब मस्तसँ हमसब अपन खूब मस्तसँ हम सब अपन नाचय गाबय छै आओर शाम तक एकदम होलीके मजा लै छी आओर होलीमे एते मजा लै छी जे अगिला दिन उठैके मोन नहि होइए किएक कि एते डान्स करै जाइ छै सब जे ओकर देह हाथ दुखाइत रहय छै तऽ अगिला दिन उठतै उठैके तऽ ककरो मोन नहि होइए सब आदमी एकदम मस्तीमे रहय छै आओर होलीके बाद भरदुतिआ पाबनि भरदुतिआमे एगो भाय बहिनके जोड़ल पाबनि छै जे कि भरदुतिया पाबनि भाय अपन बहिनसँ नौत लए कऽ लेल जाइ छै भरदुतिआ पाबनिमे अगर किनको बहिन गाँवमे छै तऽ ठीक छै अगर शादी भए गेल है तऽ हुनका गाँव जाइ छै सब काम अपन छोड़िकऽ बहिनके पास जाइ छै शादी जतऽ भेल रहै छै ओहि जगह जाइ छी अपन शादीके तऽ गेलाके बाद सब आदमी अथी बहिनसँ अपन अथी करै छथिन नौत लै छथिन आओर नौत लेलाके बाद ओतऽ अपन तरह तरह के तरुआ भुजुआ बनल रहै छै अपन खेलक आओर सीधा गाँव ओहिके बाद जिनका रहैके मन ओ रहि जाइ छै जिनका आबैके मोन होइ छै आबि जाइ छै वएह तरहके रक्षाबन्धनमे रक्षाबन्धन मे एगो भाय बहिनके ओहो त्यौहार छै जे ओ भाय अपन बहिन अपना साथे मनबै छै ताकि एक दोसरके कलाइपर राखी बान्हि कऽ मिठाइ खियाकऽ अपन

छठि पाबनि छठि पाबनिमे तऽ सब दस दिन पहिलेसँ सब तैयार रहल तैयार भेलाके बाद घाट बनेलक सब लड़िका सब मिलकऽ जाइ छै अपन छठि अपन अपन घाटके छीलै छै घाट छिललाके बाद ओइमे मेहनत कए कऽ सजेलक आओर छठि दिन सब घरमे सबके मम्मी अपन अपन घरमे ठकुआ पूरी पकमान ई सब बहुत तरहके सामान सब आनल जाइ छै जेनाकि केला सेब अनार उखियार सब बहुत तरहके मिठाइमे तरह तरहके मिठाइ खाजा मुँगबा लड्डू ई सब पर चढ़ायल जाइ छै